हेलो हेलो नोंथांनि अपसाइदाव थांनानै आं दाखालि माखासे समनि सिगां मोनसे बुस्तु अर्दार खालामनाय जादोंमोन बे अर्दारखौ माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय रिसिभ खालामनो हानाय नंला बेखायनो नोंथाङा अननानै बे अर्दारखौ केनसेल खालामना होयोब्ला मोजां जागौ औ औ गोजोन्थों औ